हॅलो मॅडम गूड मोर्नींग हांव न्ही ए एम एस कॉलिजीचे स्टूडंट उलयता म्हाका न्ही एक एसायरमेंट आसलोलो की गोंयचे आतां आमगेले स्वातंत्र सैनीक तेंचे बद्दल थोडीशी म्हायती जाय आसलेली आनी तुमी काय हेच्या काही गोश्टी तुमकांशी म्हायती सांगपाक शकता तुमी सपोज तुमी फ्रि आसा जाल्यार हां बरे बरे म्हणजे गोवा पळय आमचो एकुणीस डिसेंबर एकुणीश्शे एकसश्ठा जालो ताचे पयली खूबशे आमच्या नेत्यानी काही काम केल्ले आसा पूण आमी आतां खय पळयतले जाल्यार भारताचे सगळे याद दवरतात पण आमच्या गोंयाचे फ्रीडम फायटरान किते किते केल्ले आसा ते आमकां जर आयजचे भुरग्यांक दाखोवपाक जाय जाल्यार आमी तेजे हे करपाचे थारयला फिल्म कशे जावं अशे शॉर्ट हे करपाचे थारयला म्हणटगीर त्या खातीर आमकां इंफॉर्मेशन जाय कशे पद्दतीन आसलेले लोक कशे हे करताले मागीर आमचे नेत्यानी कोण कोण म्हणल्यार काही नेत्याची नांवाच खबर ना म्हणजे येद्दाची नांवांच खबर ना कोणे क्ते किते केले ते अशे म्हणून आमकां ती थोडीशी म्हायती जाय आशिल्ली म्हळे तेजेप्रमाणे आमी मागीर ते एक वॉलपेपेर म्हण जावं एक शॉर्ट स्टोरी अशे आमी प्रेसेंट करतले मागीर हय हय म्हणटना म्हाका थोडेशे काही सांगा म्हाका हय हां बरोबर हा हा हा हा

हा हा हा

हय हय

हय मॅहम आनी आतां समजा आमी एक बरो प्रोग्राम दवरलो जाल्यार गॅस्ट म्हणून तुमी तुमगेले एक दोन मत